हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पालन की जाने वाली धर्म हिंदू धर्म है हिंदू धर्म सबको बड़े भाग्य से मिलता है हिंदू धर्म एक प्राथमिक धर्म है जो हमारे भारत में ज़्यादातर हिंदू हैं हिंदू धर्म में हमारी बहुत सारे प्राथमिक स्थल हैं हम हिंदू धर्म में कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और किसी भी मंदिर में अपना पूजा प्रार्थना करके भगवान को मना सकते हैं हिंदू धर्म होना एक भाग्य का वर्णन है